असांजे असांजे हिते कोई रोटीअ जा स्कूल कोन्हनि के त असांजे हितां जी छोकरियूं सिखण वियूं ॿाहिरि बट ॿ टे छोकरियूं वियूं सिखण ॿाहिरि त उतां आयूं त उन्हनि क्लास लगाई आहिनि त उन्हनि क्लास लगाई आहिनि त असां ॿ टे ॼणियूं मिली करे वञू पियां उते सिखण जीअं मोमोज़ थी विया बर्गर थी वियो अप्पे थी विया पिज्जा थी वियो त असां हुते सिखण पियां वञूं त हूअ बढ़िया सां हुनन सेखारियाइं असांखे सुठे सां हुननि ॿुधायईं की ममोज़ ठाहिण लाइ असांखे पहिरियों मैदो ॻोहिणो पवंदो आहे पोइ हुनजा नंढा नंढा सा चाणियूं ठाहे करे हुनखे वेलबो आहे पोइ मसालो फ़्राई कबो आहे उन मसाले खे उन ममोज़ में विझी करे असां हुनखे बंदि करे ऐं पोइ असां उनखे ट्रक हुन पाणीअ में ओॿारंदा आहियूं ॿाफ़ ते उहो कंदा आहियूं पोइ वरी उहो लिखराईंदी बि हुई असांखा की हींअ रेसिपी ईअं ठाही अथव त हीअं लिखो त हिकिड़े ॾींहं उन ईअं ई अप्पे बि हुननि ईअं ई ॿुधाई त अप्पे जी बि रेसिपी मां आयमि घर में पाण ठाही पाण ठाही जीअं उन ॿुधायईं की बसर थी वियो शिमला मिर्च थी वियो आलू थी वियो उनखे असां न फ़्राई कयोसि फ़्राई करे असां उनखे सूजी ऐं ॾही में फेंटे रखियोसि पोइ मशालो फ़्राई करे असां हुनमें हुनमें विधोसि विधोसि त पोइ असां ने उहो फेंटे करे पोइ असां ने अप्पे ठाहिया अप्पे ऐॾा सुठा थिया मतलब ॾाढा टेस्टी ठहिया हा सभिनि खे पिया वणण उनजी रेसिपी ॾाढी सुठी और उन ने पाण बि खाई ॾिठी चए पई हा ॾाढी बढ़िया रेसिपी अथव ईअं ई असांखे हूअ जेको बि सेखारंदी हुई असां ईअं ई उनखे लिखंदा वेंदा हुआसं जीअं असांखे कोई दिक़तु न थिए अॻिते वञी करे त असां इहेई कंदा वेंदा हुआसीं जेको बि ठाहींदा हुआसीं त उहेई मतिलब लिखंदा वेंदा हुआसि जीअं असांखे कोई परेशानी न थिए तीअं असां ने बर्गर बि असांखे सेखाराइ त बर्गर बि असां ने ईअं ई ठायोसि पहिरियों आलू उॿारियोसि पोइ वरी उनखे थोरो सो फ़्राई कयोसि वरी उन बर्गर में थोड़ी सेकी सी हल्को सो ब्रेड सेकी हुनमें केचप लगायोसि पोइ वरी उनजे मथां असां न उहो आलू टिक्की लॻाईसि पोइ असां वरी हुनमें मतिलब क इहो प्याज थी वियो टमाटर थी वियो वंगी थी ऐं इहो सभु असां ने लॻायोसि लॻाए करे ऐं पोइ पोइ असां ने उनखे कयोसि बर्गर ठाहियोसि थोरो सो हल्को सो सेके ऐं पोइ उहो बर्गर ठही वियो हो ॾिसण